सुरक्षा ई चीज छै गाड़ीके लिए जे महत्वपूर्ण बहुत छै तऽ गाड़ी चलबयसँ पहिले ड्राइवर या युवासभ जतेक समस्या छै तऽ चलबयसँ पहिले ई सोचबाक चाही जे हँ हमरा की राखयके छै कागज पत्तर जेनाकि गाड़ीके लाइसेंस भेलै या आओर किछु रोडवेज भेलै या दौरान कोन दिशामे जा कऽ अपना सङ्गमे राखै छी तऽ सभ तरहके जेनाकि जे गाड़ीमे दबाइ एहन तरहके घटना कोनो घटि गेलै तऽ दबाइके इस्तेमाल कयल जाइ छै ड्रेसिंग करयके लिए राखल जाइ छै हेलमेटके यूज कयल जाइ छै रङ्ग बिरङ्गके ड्राइवरके लिए बहुत यात्राके लिए सफल करै छै तऽ गाड़ी जतेक ड्राइवर ट्रेनिंग या सुरक्षित ओहि जगहपर पहुँचाबै छनि तऽ सुरक्षा ओ चीज छै जे केना चलायल जेतै केना की करबै केना हमरा मार्केटिंग कीसभ जे छै तऽ दौरान कयल जाइ छै तऽ दस्तावेज ई भेलै जे गाड़ीके जतेक लाइसेंसी काजज या आओर कोनो अदर काज कागज छै ओ हम् हमेशा सङ्गमे रहबाक चाही ड्राइवरके लाइसेंसी अनिवार्य छै ड्राइवरके हेलमेट अनिवार्य छै बहुत तरहके छै जे ड्राइवर अपन इस्तेमाल कऽ सकै छै